हेलो फ़िलफ़ोला रेस्टोरेंट में बात हो रही है आपकी बोलिए अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मैम आपने सही सुना है अच्छा आप आर्डर कर रहे हैं आप आ नहीं रहे हैं मैम है न ऑर्डर करना है आपको है ना ओके ओके हाँ आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या क्या भेजना है और कितनी कितनी क्वांटिटी रहेगी उसकी और मुझे पेमेट का भी बता दीजिएगा आपको ऑप्शन कैश रहेगा या आप ऑन लाइन पेमेट करेंगे आप पहले करेंगे या फिर ऑडर पहुँचने के बाद करेंगे

हाँ हाँ ओके ओके जी मैम हल्लो हमारे यहाँ खीर खुरमा भी बहुत फेमस है जो कि स्वीट्स में है और यहाँ यहाँ पर मतलब जो गुलाब जामुन है वो भी बहुत फेमस है जी जी ये ऑर्डर आपका ये हाँ हाँ बोलिए नहीं नहीं मैम जी बिल्कुल मैम मैम वैसे जो इसका पेमेट आप ऑन लाइन करेंगे या फिर ऑफ़ लाइन

ओके ओके हमारे यहाँ से डिलवरी बॉय आपके यहाँ आ जाएगा मैम बट उसका डिलवरी चार्ज लगेगा मैम आप इसका ध्यान रखिएगा हमारा फिफटी रुपये पर डिलवरी चार्ज लगता है मैम तो पचास रुपया लगेगा फिफटी रुपीज़ जी जी मैम और मैम मैम पता तो बता दीजिए मैम कहाँ पहुँचाना है

ओके ओके मैम ओके ठीक है मैम ओके ओके